भारतीय इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस प्रकार आगे बढ़ी कि इंटरटेनमेंट हास्य मज़ाक सीन क्रिएटिव तरीके से रखे जाते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री द्वारा और अश्लीलता जो कि यूथ ज़्यादा पसंद करता है तो इस प्रकार से कुछ सीन ऐसे रखे जाते हैं यूथ और बुजुर्ग वर्ग यह सभी कुछ कुछ चीज़ें चाह कर देखते हैं जिसके वजह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है फ़िल्म फ़िल्म इंडस्ट्री की कई लोगों को संगीत सुनना बहुत पसंद है कई लोगों क्या बहुत लोगों को मुझे भी पसंद है तो संगीत के वजह से भी फ़िल्म इंडस्ट्री आगे पहुँच रही है जो कि बहुत बढ़िया है संगीत तो बढ़िया होते ही हैं कुछ सीन ऐसे होते हैं जो कभी यूथ को अच्छे लग जाते हैं कभी बुजुर्ग पर कुछ अच्छे लग जाते हैं तो इस कारण यह फ़िल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं संगीत इसका बहुत बड़ा कारण है और नए नए तरीके क्रिएटिव आइडिया जो कि फ़िल्म द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं यह बहुत बेहतर है जिसके वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है